حالیہ وقت میں اترپردیش کے سرکار نے کچھ تعلیمی اداروں کو فنڈ دیا اور سختی سے ہدایت بھی ان تعلیمی اداروں نے دنیا میں ایک نئی عبارت پیش کی کچھ اداروں نے الگ الگ شعبے میں اپنے الگ الگ کا کاموں سے اپنے کارنامے کو انجام دیا تعلیم کے نئے طریقے کا بھی کھوج کیا اسی وجہ سے اکثر یو پی سرکار نے مالی امداد پر زور دیا ہے ان کے حوصلے کو بڑھا کر ان کی تعریف کر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے